ہمیں مووی فلم بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں پورے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں سب سے بیسٹ ہم لوگ کے لیے سب سے اچھا فلم پیٹھان ہو گیا اور اور مطلب کہ شاہ رخ خان کا سامان خان کا مووی یہ سب بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں ہم لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں پورے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں سیریل بہت کچھ دیکھتے ہیں مووی اچھا بھی لگتا ہے دیکھنے میں وہ گٹھی سریئل فلم اور یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے ہے یہ سیریل بھی ہم دیکھیں فلم بھی دیکھے ہیں پاکستانی مووی دیکھے ہیں ہر فلم دیکھ کے بیٹھی ہوں پر کیا بتاؤں کس کا نام بتائیں سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن سب سے فیوریٹ ہمارا سوچو سسپنس فلم ہے جو دیکھتے ہیں ابھی بھی بہت کئے بار وہ فلم دیکھ چکی ہوں پٹھان فلم ادھر ہی نکلا تھا لیکن اچھا لگتا ہے دیکھنے میں نام تو بہت زیادہ فیمس ہے یہ اچھا بہت اچھا لگتا ہے وہ مووی دیکھنے میں اور سب کے سب سے اچھا تو تب لگتا ہے جب پورے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور بھوت والا تو بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے رات کی ٹائم بیٹھ جاؤ اور سب کے ساتھ دیکھو ڈر بھی لگتا ہے اور دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے آہٹ بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے ابھی بھی آج بھی دیکھی ہوں ڈیلی دیکھتی ہوں